سینٹرل دہلی میں ایک مقامی تعلیم سیکھنے کے بہت سارے مواقعے دستیاب ہے جیسے ضلعے کی مجموعی ترقی کے لئے بہت سارے اسکولز ہیں بہت ساری کوچنگ کلاسیز ہیں جس میں ہم آسانی سے تعلیم سیکھ سکتے ہیں اور جس میں ہمیں فیس بھی نہیں دینی پڑتی ہے اور تعلیم سیکھنے کے لئے سرکار نے ایک ایک یوجنا ایک کوچنگ کلاس کی طرح مرغوب بنایا ہے پی ایم کے وی وائی یوجنا جس سے ہم فری میں کمپیوٹر کلاس ڈرائنگ کلاس اسٹیچنگ کورس پھر سلائی بنائی کڑھائی کمپیوٹر انگلش ہم کچھ بھی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہمارے جو ہمارے جو مُلک میں جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ بہت ترقی کر رہے ہیں اِس میں ہمیں فری میں کلاسیز مل کوچنگ کلاسز ملتی ہیں فری میں کلاسیز ملتی ہیں جس سے ہم فری میں اپنا کمپیوٹر کورس کر سکتے ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ سلائی بنائی کڑھائی کر سکتی ہیں اور ہم کچھ بھی کورس کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے ہے بہت اچھا اور تعلیم سیکھنے کا مرکز بنایا ہے اور سرکاری اسکولوں کی حالت تو بالکل اچھی نہیں ہے یہاں پر سرکاری اسکول میں سرکاری اسکول میں بچوں کی پڑھائی کے لئے سرکاری اسکول کی حالت بھی اچھے ہیں سرکاری اسکول میں بچوں کو ہمارے ہمارے یہاں دہلی میں سرکاری اسکول میں نائن ایٹ کلاس تک بچے بہت آسانی سے پڑھتے ہیں جس نون میں اُنہیں کھا دوپہر کے لئے لنچ بھی اسکول سے ملتا ہے اور ہمیں کاپی کتابیں ہمیں پین پینسل سب چیزیں ہمیں اسکول سے ہی فراہم ہوتی ہیں اور سرکاری اسکول میں ٹیچرس بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ پڑھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے اگر بچے وہاں پر دل لگا کر صحیح سے پڑھیں تو بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی ضلع میں بہت اچھی مقامی تعلیم سکھانے کے لئے بہت اچھی چیزیں دستیاب ہیں جو ہم آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں